असां गुजरात जे कच्छ ज़िले में रहंदड़ निवासी आहियूं असांजे हिते जेके मुख्यु पूॼा जा घुमण जा आस्थानु आहिनि जंहिं में सभिनी खां वधारे प्रख्यात आहे माता जो मढ़ हुनजी महिमा अपरंपार आहे उते घणेई लखे माण्हू पंधु वेंदा आहिनि हुन स्थान जी महानता एतिरी आहे त जेके बि माण्हू श्रद्धा सां वेंदा आहिनि उन्हनि जी सारी मनोकामनाऊं पूरियूं थींदियूं आहिनि हिनजे पासे में ई असां मस्ज़िद जो बि ओतिरो ई श्रद्धा रखंदा आहियूं जंहिं में हाजीपीर उहा स्थल आहे जेके सभेई माण्हू हुते बि पंधु वेंदा आहिनि ऐं हुन ते बि ओतिरी श्रद्धा करे हुनजी बि प्राथना कंदा आहियूं हिन खां सवाइ अॻियां असां वेंदा आहियूं त असांखे नारायण सरोवर जेके भॻवान नारायण विष्णु हुनजे उते आयल हुआ हुते थोरो समय पंहिंजो गुज़ारियो आहे त नारायण सरोवर बि भॻवान जी पूॼा करण जे लाइ जेको आस्थानु आहे उहो बि पवित्र आस्थानु आहे त ही जेके बि शयूं आहिनि असांजे लाइ हिन कच्छ धरतीअ लाइ जाम अहम एम मान्यता रखण जेड़ियूं आहिनि त असां इन्हनि टिन्हिनि शयुनि जो बिल्कुलु पवित्रता सां अपनाईंदा हि ऐं हर साल वञी करे उते प्राथनाऊं कंदा आहियूं